भईया क्या आपके पास फ़ोनपे जी पे पेटीएम या आदि कोई ऑनलाइन भुगतान मोड है जिसकी मदद से मैं किराया दे सकती हूँ आप या तो अपना क्यू आर कोड दे दें या अपना फ़ोन नंबर दे दें जिसकी मदद से मैं किराया दे सकती हूँ भईया इस गाड़ी का अभी किराया कितना हुआ है ठीक है मैंने यह किराया दे दिया है आप अपने फ़ोन में मैसेजेस के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपके पास किराया पहुँचा कि नहीं ठीक है धन्यवाद